हमने कई बार नदी में जाल लगाया जाल लगाया और जाल लगाने के बाद मछली जो है आती जाल में और इसके बाद वो निकल जाती फ़िर हमने जाल लगाया और मछली आयी जाल के अंदर फंसी और इसके बाद जब हमने उठाया तो निकल गयी निकल गयी जब हमने तीसरी बार जाल लगाया उसमें बहुत बड़ी मछली आ गयी और मछली आयी मैंने उठाया और मछली उसमें फंस गयी जब मछली फंस गयी तब उसको हम उसी जाल में लपेटना चाहा जब जाल में लपेटना चाहा तो मछली इतना बड़ी थी इतना बड़ी थी कि हमने जब उसको जाल में लपटने लगा तो अचानक हमरा हाथ उसके मुंह में चला गया और वो मछली जो है हमारी तीन उंगली जो है मुंह बंद कर ली जब हमारा हाथ उसके मुंह में चला गया तो वो अपना मुंह बंद कर ली और हमारा तीन उंगली उसके अंदर चला गया जब अंदर चला गया तो हमारा तीन उंगली जो है उस मछली ने काट दिया वो बहुत बड़ा जाति का पहिना बोलते हैं हमलोग उसको पहिना बोलते हैं पहिना था और तीसरा जो बंद किया तो हमने बहुत तेज़ चिल्लाया और चिल्लाने के बाद जो है बहुत झटका से हाथ झटका तो उंगली तो कट गयी और और हाथ हमारा बाहर निकल गया जब बाहर निकल आया तो हमने तड़पराते तड़पराते घर आये और जब घर आये तो घर आने के बाद हमारे परिवार के लोग हमको देखा तो हमारी तीन उंगली गायब तो अब हमको ले गये लोग उपचार कराने के लिये सरकारी अस्पताल पर ले गये तो डॉक्टर नें हमारे उंगली में टांका चलाया और टांका चलाने के बाद खूनें नहीं बंद होता था दवा दिया दवा लेकर हमने घर पर आये उस मछली को मारने में हमने बहुत दिना परेशान हुआ इतना परेशान हुआ इतना पैसा हमारा लग गया कि मछली के नाम पर अब जो है शरीर डल डरता है और उसी समय हमने मछली को त्याग दिया कि आज के ता तारीख अब हम मछली कभी ना मारेंगे और ना मछली हम खायेंगे और जब हमने त्याग दिया तो तब तक से आज तक फिर ना हमलोग हम मछली मारते हैं ना खाते हैं शुद्ध शाकाहारी शांत विचार कोई मांस मदिरा कोई चीज़ से मतलब नहीं शुद्ध शाकाहारी हमने हो गया और जो है लोग अब देखते हैं जाते हैं आते हैं लोग लेकिन हमने अब कहीं नहीं आते जाते हैं